لمبنی فیسٹیول نیپال میں منایا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھگوان بدھا گرجا پیدائش لمبنی سے ہے اس تہوار کے دوران مختلف ثقافتی اور مذہبی تقریبات ہوتی ہیں جن میں دعائیہ تقریبات جلوس اور ثقافت ثقافتی پرفارمنسز شامل ہیں زائرین اکثر مقدس مقام پر اپنا احترام ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جو روحانی ترقی اور افہام و تفہیم کو فروغ دیتے ہیں ستیہ بھاما کی مٹی کی مورتی کے مٹی کی مورتی بنانا جیسے ستیہ بھاما کی ایک مذہبی تہواروں کے دوران خاص طور پر ہندو روایت میں ایک عام رواج ہے مٹی یا دیگر قدرتی مواد سے بنی مورتیاں دیوتاؤں یا قابل احترام شخصیات کی نمائندگی کے لئے تیار کی جاتی ہیں اس کے بعد ان مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اکثر تہوار کے اختتام پر انہیں آبی ذخائر میں ڈبو دیا جاتا ہے یہ مشق زندگی کے عدم استحکام اور تخلیق اور تحلیل کی چکراتی نوعیت کی علامت ہیں مذہبی تعطیلات اور رسومات کی تقریبات ثقافتی علاقائی اور مذہبی عوامل کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہیں ان میں پیشکشیں دعائیں روزہ دعوت موسیقی رقص اور کمیونیٹی کے اجتماعات شامل ہو سکتے ہیں آپ نے جن مخصوص تقریبات کا تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں تفصیلی بصیرت کے لئے مقامی ذرائع ثقافتی ماہرین علاقے اور زیر بحث روایت کے لئے مخصوص وسائل سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا